जी हाँ घुड़सवारी के लिए फिटनेस अत्यंत आवश्यक है कम से कम आपको आसानी से चढ़ने और उतरने में आसानी होनी चाहिए लेकिन यदि कोई घुड़सवार घायल हो जाता है तो उसको गेट खोलने बाधाओं से हटाने अपने घोड़े के ऊपर चढ़ने उतरने में नेतृत्व करने में भी आवश्यकता होती है इस प्रकार घुड़सवारी के लिए सामान्य फिटनेस और सहनशक्ति के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेस न लें दरअसल घुड़सवारी मध्यम तीव्रता का व्यायाम है जिसका सकारात्मक शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है घुड़सवारी महत्वपूर्ण कुर मांसपेशियों पर काम करती है पेट पीठ श्रोणी जाँघ ये सामान्यतः स्थिरता संतुलन और लचुल लचीलेपन को मज़बूत बनाए रखती हैं जैसे कि घुड़सवारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा फिटनेस होनी चाहिए और हम पैरों पर ज़्यादा व्यायाम करें हाथ और पैरों की मसल्स को ज़्यादा व्यायाम करें डेली व्यायाम करें आदि